बिबार गायब्ला हा हाखौ फार्स्टआव जावग्लिनानै माबा बालथिंफोर एबा गिलासफोर माबाबो इदिनो प्लासटिकफोराव सोनानै मोजाङैनो गुन्द्रि खालामनानै फार्स्टआव गोबोरखि हासार दै फोर आमफाय हा बायदिसिना हासारफोर होनानै मोजां जावग्लिनानै

जावग्लिनानै बे बिबारखौ मोजां जोथोन लानांगौ आरो गायनांगौ गायनानै गायनानै मोजांनो मोथजां गायोब्लासो मोजां जागोन आरो बे बिबारा बेनिफ्राय बे हासार दै होब्ला मोजां जागोन आमफाय मैगंफोर मैगंफोर गायब्लाबो मैगंफोरखौबो मोजां जावग्लिदो जावग्लिनानै मोजाङैनो हासार बायदिसिना गारगोरदो बिनि उनाव मैगं बेगर फोदो फोनानै हासिनिफोरजों हायना होदो मैगं बेगरफोरखौ फोना होदो बिनि उनाव बिदिनो गोरान जायगाबालाय दै होदो दै होनानै दै होनानै बिनि उनाव दै होनानै दै होखांना उनाव सानै सानथामसोनि उनाव मैगं बेगरा देरब्लाथाय एसे गिदिर गिदिर जालांबाथाय जोङो हाग्रा दांनानै होदो हा एरखुनानै होदो गुदि गुदियाव हाखौ एरखु खांनानै मोजाङैनो मोजाङैनो आस्थे आस्थे हाखो जिं जिं एरनानै होदो एरनानै होबा मोजाङैनो जौनाय बायदि बिनिफाय बिबार गायब्लाबो बेबायदिनो बालथिङाव गायब्ला हा होगोरदो फार्स्टआव बिनिफाय हासार होदो बिनि उनाव आरो सायाव दै होदो दै होनानै एसे जौब्ला खोलोम खाथिना होयोना मायो खोलोम खाथिना होबा मोजाङैनो समान जासिगोन आरो बिनि उनाव जौलांब्ला बिबार बारसिगोन बिबार बारनानै बिबार बारब्ला समायना नुसिगोन आरो बिदिनो मैगंफोरखौबो दांना होब्ला मोजां जासिगोन सोमखोर सोमखोर मोजाङैनो मोजां फुलि जासिगोन मोजां बिफां जागोन बिनिफाय मोजां जाब्ला मोजां जाब्ला इदिनो गामला गामला जाब्ला मोजाङै जौब्ला फाननोबो मोनसिगोन जानोबो मोनसिगोन आरो